कौशल कुमार तोरा हम जे खाना वास्ते जे कहलौ यहाँ लेने आ जल्दी सना ओ खाना आनीके लेलैं अनलैं हमे अभी खायके कहीँ काममे जेतियै तू बहुत देर करले बहुत बेवकूफ लड़का